ویسے تو ہندوستان ہمارا بہت ہی خوبصورت ملک ہے ان میں کچھ اہم ترین مقامات اور سیاستی مقامات بھی ہیں جیسے تاج محل یہ بہت ہی خوبصورت قلعہ ہیں جس کو شاہ جہاں نے اپنی بیوی ممتاز کے یاد میں بنوایا تھا یہ بہت بڑا قلعہ بنایا گیا ہے یہاں پہ گھومنے کے لیے بہت سارے لوگ آتے ہیں ان میں انڈیا کے باہر کے بھی لوگ بہت سے آتے ہیں انڈیا کے لوگ بھی جاتے ہے گھومنے کے لیے اور جامع مسجد یہ ایک بہت بڑی مسجد ہے جن کو دیکھنے کے لیے بہت سے لوگ آتے ہیں وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں وہاں پہ گھومتے ہیں وہاں لال قلعہ یہ قلعہ بہت بڑا ہے یہاں پہ گھومنے کے لیے بہت سارے ٹورسٹ آتے ہیں انڈیا کے اور انڈیا کے باہر کے بھی لوگ آتے ہیں یہاں پہ دیکھنے کے لیے یہ قلعہ بہت بڑا علاقہ میں بنا ہیں اور یہ واقعی میں بہت خوبصورت قلعہ ہے انڈیا گیٹ جوکہ انڈیا میں ہے اور یہ بہت بڑی ایک خوبصورت بہت ہی خوبصورت ہے ان کو دیکھنے کے لیے بہت سے لوگ جاتے ہیں روز اس کے بعد اکشردھام جوکہ بہت خوبصورت بنی ہے مندر ان کو دیکھنے کے لیے بھی بہت سے لوگ آتے ہیں